हाँ जी कौन बोल रहे हैं हाँ बोलिए क्यों अभी तो फ़र्स्ट यीअर की स्टूडेंट हैं और ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट चाहिए क्यों तो अभी तो फ़र्स्ट यर चल रहा है ना आपका नहीं नहीं अभी फ़र्स्ट यर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप चली जाना वैसे तो हम तो ये चाह रहे थे कि आप हमारे ही कॉलेज से करलें अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्या आपका अच्छा अच्छा तो एक काम करिएगा आप अपनी सर्टिफ़िकेट्स वगैरह लेके आइएगा जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए थे ठीक है ना ऐडमिशन के टाइम पे तो वो लेके आ जाइएगा तो हम आपको सर्टिफ़िकेट बनाके देंगे ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट टी सी देंगे लेकिन उससे पहले मतलब आप पहले फ़र्स्ट यर तो यहाँ कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद सेकंड यर से आप उज्जैन में ले लीजिएगा एडमिशन ठीक है

हाँ हाँ हाँ जी श्वेता वही होता है कि मतलब यही कर सकते हैं क्योंकि बीच में हम ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट नहीं दे सकते बीच में आपको कहीं एडमिशन भी नहीं मिल पाएगी ना किसी कॉलेज में नहीं नहीं नहीं नहीं क्योंकि प्रोसीजर यही रहता है कि आपका वो यर कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही दे पाएंगे आपके पैरेंट्स में से किसी को यहाँ रुकने को बोल दीजिए वो आपकी स्टडी कंप्लीट दो तीन महीने तो बचे हुए हैं दो तीन महीने में कुछ नहीं होता है आप अपनी स्टडी कंप्लीट करके फिर ले लीजिएगा टी सी ठीक है है ना तो आप जब भी हो तो आप आ जाइएगा और अपने डॉक्यूमेंट लेके आ जाइए तो हम बनाके दे देंगे ठीक है